ميں كھليوں كى تازہ ترين خبروں اور اوقات سے واقف رہنے كے ليے اخبار ميں خبر پڑھتا ہوں ٹى وى ميں كھيل ديكھتا ہوں انٹر نيٹ پر خبريں سرچ كرتا ہوں ميں كركٹ كے كھيل كو مسلسل خاص طور پہ فالو كرتا ہوں كركٹ ہندوستان ميں سب سے مشہور كھيل ہے جس كے شائین ناظرين سب سے زيادہ ہيں